हलो सर सर क्या मेरी बात बैतुल पुलिस म्यूज़ियम से हो रही है सर मुझे सर मैं धनुश्री धोटे बात कर रही थी

सर क्या आप सुन पा रहे हो हलो सर सर क्या मेरी बात बैतुल म्यूज़ियम से हो रही है सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मुझे बुकिंग करना है मैं विजिट करना चाहती हूँ बैतुल पुलिस म्यूज़ियम तो मैं आपसे पूछना चाहती थी तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या वहाँ पर विज़िट के लिए आप एंट्री दे रहे हो हाँ सर

सर अभी तीन दिन बाद है सर मेरा एंट्री मतलब मुझे घूमने के लिए छुट्टी मिली है तो मैंने सोचा कि चले जाओ घूमने करके तो सर कूपन कोड पर डिस्काउंट हाँ सर हाँ सर तो सर टिकेट चार्ज क्या है हाँ सर सर हम लोग चार हैं सर लोग आने के लिए हाँ सर सर इसके खुलने का समय कब तक कब से कब तक के है मतलब कितने टाइम तक खुला रहता है सुबह ग्यारह बजे से शाम के पाँच बजे तक के रहता है हाँ सर और सर बताइए वहाँ पर ऐसे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं हाँ सर हाँ सर ठीक है सर फिर हम आते हैं हाँ सर हाँ सर ठीक है सर फिर हम आते हैं आप आज टिकेट लेने के लिए ठीक है सर धन्यवाद